हां सांग हांवें फॉन केल्लो हेका लागून हांव सद्द्या न्हू ब्रिनजोल्स ओर्डर करपाक सोदतालें सो हांव म्हणजे हांवें गुगलाचेर सर्च केलें जाल्यार म्हाका अशें कळ्ळें की तालिगांव खूब फॅमस आसा सो म्हाका एक सांग कितें वराय्टी कशें कितें आसत्या ह्या ब्रिन्जॉलांची आं गांव आं गांवटी रोयता तशीच आसता आं

वातड आसता चड आं म्हाका सांग म्हाका जरी आतां खूब शीं जाय घेवपाक कित्याक आतां कितें जाला जाणां म्हटल्यार आमकां सद्द्या तीं खावपाक लायलां म्हणटगेर तीं खूब प्रमाणान जाय पडटलीं किवां एकात टाय्माक सुद्दां जर मेळना जाल्यार दोन दोन दिसानी जाय पडटलीं आनी तीं घाटीच घाटीं नाका गांवटीक जाय म्हणटगेर तीं गांवटी जाय जाल्यार तीं तुमचे कडेन अवॅयलेबल आसतली दोन दोन दिसांनी अशी एक स सात तरी मेळटली आमकां हय हांव येतां आनीक तेजी साय्ज कशी कितें आसा म्हटल्यार साय्ज कशी चड बारिकूय नाका ती मिडियम साय्जिची कशी जाय म्हाका हय हय हय हातीच्या इतली सुद्दां जाल्यार पुरो चड व्हडलीं आसता तीं नाका म्हाका आं बरें आसा तशें जाल्यार हांव एक काम करता म्हटल्यार सानचें मटल्यार सानची हें आतां तुमी आसता ते खंयसर शी मेळटलें म्हाका भाजी धर्या आतां घेवंक जाय तीं वायंजी जाल्यार खंय सर शें मेळटलें हय हय हय मैन चर्च आसा ती आं आं हय जाणा जाणा कळ्ळें म्हटल्यार ते तालिगांव कोम्युनिटी सेन्टरा कडेन मुगो हय बरें बरें मागीर हांव फोन करतां तर बरें आं म्हणजे म्हाका दोन दोन दिसा आड मेळटली न्हू पूण ना आनी जर म्हाका गांवटी भाजी मेळटा जाल्यार मागीर हांव पळयतां तुमचे कडेन वाल मुळो बी तशें कितें ती आसतली न्हू बरें ओके बरें हय थेंक्यू